अज्जकल दे बच्चे गी एह् ऐग्रीकल्चर दे बारे पता गै नी ऐ ते एह् अपने घरें दी फसल कि'यां त्यार करनी के केह् केह् नाहड़े फायदे न बिना हैले आह्ली अस अपने घर त्यार करी सकने आं ते बजारा जेह्की खानी तां ओह् सारी हैले आह्ली ऐ अज्जकल इ'न्ना गन्दा हैल आवै दा ते ओह्दे कन्नै हर इक चीज अच्छी नेईं बना दी ऐ इ'नें बच्चे गी अपने फसल घर त्यार करनी चाहिदी पता लगदा कन्नै अपने कोई गोड्डी शोड्डी करन ते अपना पसीना पुसीना बी शरीर दा निकलै हेल्थ बी ठीक रौंह्दी ते शरीर बी इन्दा अच्छा रौंह्दा ते शैल अपने मक्के दे टैम च मक्कां लान ते कनकै दे टैम कनक लान अपने इ'नें ई पता होना चाहिदा साढ़ा टाइम हा अस कनक बी अपने घरा दी कड्ढदे हे बिना हैले आह्ली कनक होंदी ही ते ओह्दी रुट्टी बी अच्छी बनदी ही उसी अहें पूरा पता हा केस टाइम च असें ओह् कनक लानी ऐ केस टाइम च असेंई उस बड्ढनी ऐ फिर गाह्नी ऐ ते अज्जकल दे बच्चें ई ओह् ते पता नेईं ऐ अच्छा मक्कें दे दिन होंदे हे गर्मियें दे बाद मक्कें दा सीजन आंदा बरसांती उसलै गोडिया गाडियां करनियां पसीना निकलना शरीर दा ते अपने शैल फसल मक्कां शक्कां शैल खानियां घरें दियां फ्ही बाजरै दी रुट्टी इ'नें पुच्छना बाजरै दी रुट्टी ऐ ने पता नेईं ऐ बाजरा कोदरा जेह्का होंदा कोङनी होंदी ते ओह् इ'नें बच्चें गी पता गै नेईं ऐ ओह् इ'नें दिक्खना चाहिदा ऐग्रिकल्चर च अज्जकल ते हर इक चीज दा बीज आवा दा होंदा ओह् अपने टाइम पर केह्ड़े टैम च केह्ड़े फसल लानी केह्ड़े टाइम च केह्ड़ी लानी फिर मांह् छांह् होंदे मांह् दी फसल कुस बैल्ले लगदी ते जेह्के बाह्रा दी खंदे ने जेह्के हैले आह्लियां चीजां हर इक चीज़ अपने घर उगाई सकने न सब्जियां लाई सकने घर हर इक सब्जी अपने घर बिना ओह्दे हैल दे त्यार करी सकने न कन्नै ओह् ताकतवर होनी ते कन्नै अपने घर दे बच्चे गी मतलब टाइमपास होई जाना बजारें दियां फास्ट फूडं खाई खाइयै एह् मोमोस बगैरा ते पता नी केह् केह् खंदे ने बच्चे ओह्दे कन्नै इन्दी हेल्थ बी खराब होंदी ते कन्नै बैठे बैठे रौह्ना ते अपने बाह्र दिखङन अपने सब्जी सुब्जी किश लाङन फसल लाङन कोई बी फसल उगाङन ते ओह्दा मतलब फायदा गै होना घरें गी ते हर एक चीज़ दा मतलब पता लगदा जियां गन्ने गुन्ने दी फसल होंदी इसलै गन्ने लांदे गुड़ शुड़ कड्ढदे खंड खुंड बनांदे सारा किश मतलब अपने घरै दा हर एक चीज त्यार करी सकदे अज्जकल ते ऐग्रिकल्चर ने बड़ा किश कड्डी उड़ेआ बीऽ शीऽ कड्डे दे इस टाइप दे नेईं कुसै दे घर जमीन होऐ अपने गमले च गै लाओ कि'यां लानी कियां नेईं बीज लाओ तेल बनाई लैओ घरा जियां ओह् सुरजमुखी फुल्ल लगाई उड़ो ओह्दा तेल निकली जन्दा जियां बिच्च मुंगफली लगाई उड़ो मुंगफली दा तेल घरा दा हेल्थी होई गेआ बिना हैले दे ओह् असेंगी कोई नकसान नेईं होंदा ओह्दा अहें फायदा गै होना ते ते जिन्नी चीजां अस अपने घरें दियां उगागियां ओह्दा असेंगी फायदा गै होना पर इनें अज्जकल दे बच्चें च बच्चें गी इस चीजा बारै कोई पता नेईं ऐ लेकिन अगर एह् इस चीज कन्नै जुड़ङन अग्गें जाइयै ऐग्रिकल्चर कन्नै उं'दे नमें नमें प्रोडक्ट जेह्के आवा दे नमीं नमीं चीजां आवा दियां उं'दी नमें नमें बीज आवा दे उ'नें कि'यां लाना कि'यां त्यार करना ते ओह्दे कन्नै हर हर बन्दे गी ओह्दे कन्नै फायदा होना ते इसकरी ऐग्रिकल्चर दी मतलब हर इक चीज अच्छी आवा दी हर इक बीज अच्छा आवा दा ओह्दे कन्नै नमीं नमीं कोलां नमीं चीज इ'नेंगी बच्चें गी पता लग्गी सकदी ऐ ते जियां कि ओह् एह् होई गेआ प्हाड़ी फसल होई गेई प्हाड़ी फसल कुस बेल्लै लगदी ऐ कुस बेल्लै एह् सीजन दे स्हाब च लांदे कनक होई गेई मक्कां कोदरा होई गेआ ओह् कोङनी शोङनी होई गेई मतलब एह् अज्जकल दे बच्चे गी पता ई नेई ऐ पता ई नेईं ऐ कि राजमा कियां लगाने कि'यां ओह्दी फसल कड्ढनी कियां नेईं